असां होटल में वञी पहिरियां असां थधी छाछ घुराईंदा आहियूं ऐं पनीर जूं टिकियूं बि घुराईंदा आहियूं पोइ असां रोटीअ में पालक पनीर पनीर भुजी पनीर टिका नान दालि चांवरु सलाद मंचाऊं सूप अने रोटी बि घुराईंदा आहियूं मसाला पापड़ बि घुराईंदा आहियूं सलाद बि घुराईंदा आहियूं अने असांखे होटल में रोटी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं रोटीअ खां पोइ असां थधो या आइस्क्रीम घुराईंदा आहियूं असां सभु गॾिजी होटल में वेंदा आहियूं छह या सत माण्हू गॾु थी होटल में वेंदा आहियूं मूंखे पनीर भुजी ऐं नान इलाही वणंदो आहे पोइ पालक पुलाव पालक पुलाव फ्राई पापड़ मसाला पापड़ इअं असां होटल में फ़ेम्स आहिनि त असां इहे घुराईंदा आहियूं